जिबा आगष्ट जिगुजौ ब्रैजिस्नि थामजि जानुवारि जिगुजौ द'जिस्नि नैजिद' जानुवारि जिगुजौ ब्रैजिगु जि फेब्रुवारि नैरोजा थाम नैजिदाइन जुलाइ नैरोजा नैजिथाम